हाँ मै युवा पीढ़ी को समाचार देखने के लिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि समाचार देखने से उनको देश भर की जानकारियों का पता चलेगा कि सच में क्या हो रहा है कहाँ कौन सी दुर्घटना हो रही है कहाँ क्या केस हो रहा है कहाँ सब कुछ उनको समाचार देखने से पता चलेगा क्योंकि समाचार नहीं देखेंगे तो उसको जॉब वग़ैरह के बारे में अपने ज़िंदगी के बारे में लक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ आगे क्या करना चाहिए कैसा देश है हमारा देश में क्या चल रहा है राज्य में क्या चल रहा है हमारे शहर में क्या चल रहा है मैं लोगों को इस लिए समाचार देखने के लिए प्रोसाहित करता हूँ क्योंकि उनको हर सहर के बारे में हर राज्य के बारे में और देश के बारे में पता हो कि हमें क्या करना है आर क्या हमारे देश के अंदर हो रहा है